हमारे राजस्थान में जो मीडिया के जो सामने आने वाले जो प्रमुख समाचार से जो विवाद हैं जो चुनौतियाँ हैं वो काफ़ी हैं जैसे हमारे यहा पर सेंसरशिप है पूर्वग्रह है जो मतलब पहले ही कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं और जो नकली अफ़वाह है जो झूठी ख़बर है उसको भी लोग वाग पहला देते हैं जो नकली समाचार पत्र है उन में भी लोग जो है किसी भी छोटी सी ख़बर को बड़ा चड़ा कर आगे पहुंचा देते हैं इस वजह से भी यह मीडिया के सामने काफ़ी चुनौती हैं और जो भी एक छोटी सी कोई भी घटना होती है उसको भी हम लोग क्या है इंटरनेट के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा रूप दिखा देते है तो यह हमारे मीडिया के सामने काफ़ी चुनौती है और जो झूठी जो ख़बरें हैं उन को भी लोगो लोग कुछ फैलाते हैं जो न्यूज़ों में भी आ जाती है जो जो फ़र्ज़ी न्यूज़ पेपर होते हैं उन में भी उन के माध्यम से भी लोगों मे अफ़वाएं फैला दी जाती है तो इस प्रकार की जो अफ़वाहएं हैं जो झूठी ख़बरें हैं उनको रोकना रोकना चाहिए और यही सब से बड़ी मीडिया के सामने एक चुनौती है जो झूठी ख़बर है जो फालतू की ख़बर है लोगों को जो सत्याग्रह भ्रष्टाचार के लिए जो भड़काती है उसको कम करने के लिए उसको रोकने के लिए यही सब से बड़ी ये मीडिया के सामने चुनौति है कि उनका सब से ज़्यादा रोका जाए उनको बाहर लोगों में नहीं फैलने दिया जाए ये सीमित ही उनको रखा जाए ये सब से बड़ी चुनौती है हमारे मीडिया के सामने